मेरे घर के आँगन में पेड़ हो और पेड़ होना चाहिए और पेड़ होना चाहिए थोड़ा सा गार्डन टाइप घास वग़ैरह होनी चाहिए ऐसा तो उसमें दाना वाना डाला जाता है तो जैसे बाहर के पक्षी आते हैं तो अपना वह दाना वाना चुगते हैं और जब ठण्डा पाते हैं तो वहाँ पेड़ पर आराम करते हैं पानी वग़ैरह रखना चाहिए जैसे क्यारियों में पटाकर या मतलब उसमें भरकर टब वब में टब में भरकर रखने से यह है कि एक टाइम पक्षी आया पीकर चला गया तो दूसरे पक्षी भी आ सकते हैं और पी सकते सुझाव यह है कि सबको अपने घरों में ऐसा करना चाहिए और करना चाहिए तो अच्छा है न और पेड़ वेड़ लगाना चाहिए तो पक्षी बैठें आराम कर सकें आजकल पेड़ काटे जा रहे हैं पक्षियों का ठिकाना नहीं रहा जा रहा अब जैसे मान लीजिए एक पक्षी है वह तो अपने देश से ही लापता है जिसको हम लोग गिद्ध बोलते हैं वह पन्छी तो दिखता ही नहीं है जो गाँव के बाहर वह रहते थे और यहाँ पर जैसे मरते थे और लोग तो ऐसा मतलब तो वह लोग गायब हो चुके हैं देश से और जैसे पक्षी पाले भी जाते हैं जैसे पैरेट है पाल लिया जैसे मुर्गी है पाल लिया जैसे मतलब लाल हैं पाल लिए और जैसे अरे कई मेल के पक्षी आते हैं मैना है तोता है यह सब हैं यह सब पालने के लिए पक्षी होते हैं बढ़ियाँ हैं और पालिए लाल वग़ैरह हैं जैसे तो यह चीज़ हर घर में पले होते हैं पहाड़ी तोता है उसको भी पालते हैं लोग मोर है उसको भी पालते हैं लोग और देखभाल करते हैं पैसा भी खर्चा होता है खरीदकर लाना मार्केट से उनको फिर उनके लिए दाना पानी लाना पिन्जरा लाना और फिर जैसे बाहरी पक्षी जो उड़कर आते हैं अपने आँगन में घर के तो उनके लिए दाना डालना पड़ता है पानी भी रखना पड़ता है और बच्चों को देखना पड़ता है शोर शराबा न मचाएँ वह दाने चुग लें पानी पी लें तब जाएँ और इसी तरीके से हमको हम सबको पक्षियों के लिए सहयोग करना है और सहयोग करके सबको देखना है और पक्षी आएँ तो अच्छी बात है घर में खुशी रहती है पक्षी पले हैं तो पक्षी पालने के लिए उसमें सोचना क्या है सब लोगों को पालना चाहिए पेड़ लगाने चाहिए जिसमें पक्षी बैठें उसपर आराम करें और हमलोग को भी छाया मिले पक्षियों को भी छाया मिले और पक्षी बोलें तो अच्छा लगता है चीं चीं चीं चीं करते रहते हैं और रहा एक मोर भी होना चाहिए मोर पालना बहुत अच्छा है राष्ट्रीय पक्षी है अपने देश का तो उसको पालने के लिए भी वह करना चाहिए उसकी देखभाल करनी चाहिए देखभाल करके उसको पालकर दाना वाना खिलाना चहिए सही से देखभाल यूँ करनी चहिए कि चोट वोट ना लगे कुछ पक्षी तो ऐसे होते हैं कि पाल लो तो वह तुम्हारे साथ ही खाना पीना बैठना उठना कहीं चल दिए तो वह चल देते हैं साथ में उड़ते हुए कबूतर भी पाले जाते हैं कितने हिसाब से छत पर उनके लिए तो बनाना पड़ता है पूरा घर उनका और घर बनाने के लिए मतलब यह है कि जैसे पक्षी हमने कबूतर पाले हैं तो कबूतरों के लिए घर बनाना पड़ता है अलग रहना पड़ता है जो गन्दगी होती है वह भी सफ़ाई करनी पड़ती है हमको मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करेंगे नहीं तो पक्षी फिर साफ़ कैसे रहेंगे और साफ़ क्या वह बैठेंगे कहाँ पर वह लोग बाहरी भी आ जाते हैं पक्षी जानवर आ जाते हैं तो उनको भी हमलोग दाना पानी दे देते हैं हमारे पक्षी खा रहे हैं तो वह उनकाे भी खाकर जाते हैं उनका और घर घर के बाहर भी दिखते हैं जैसे तो अच्छे लगते हैं पक्षी और हर घर में आँगन में बाहर गार्डन में पक्षियों के लिए पानी रखना चाहिए दाना रखना चाहिए मैं इसी हिसाब से देखता हूँ मैं पानी रखता हूँ दाना भी डालता हूँ मेरी फ़ैमिली पूरी पक्षियों को दाना चुगाती है बाहरी पक्षियों में और मैं सबसे अनुरोध करता हूँ कि सब लोग भी ध्यान दें पक्षियों पर क्योंकि पक्षी बहुत हैं अगर हैं तो उनकी देखभाल ज़रूर करें और सभी लोग को पालना चहिए पालेंगे तो अच्छी बात है यह पक्षी सब जगह पर्याप्त नहीं होते हैं जहाँ जहाँ होते हैं किस्मत है तो पक्षियों को दाना पानी देना हमारी एक ज़िम्मेदारी है जैसे अपने बच्चों को आदमी पालता है उसी तरीके यह पक्षी भी होते हैं उनको भी पालना पड़ता है हमको और पालना चाहिए और पालेंगे तो बहुत अच्छी बात है